हलो दादा मां तव्हां वटां गाॾी बुक कराईंदी आहियां हमेशह पहिलां बि कराई हुई हाणे भवनाथ वञणो आहे त तव्हांखे गाॾी बुक करायांव थी असांखे सुभाणे सुबु सुबुह जो आहे ॿारे हिकु लॻे भवनाथ वञणो आहे त तव्हां ॿारे हिकु बजे गाॾी मोकिलिजो त सवेल मोकिकिदव त असां सवेल अची वेंदासीं अने असां गए दफ़े विया हुआसीं त असांजा पोइंट तव्हांजे माण्हूअ चयो वेई जमा अथव त हाणे दफ़े असांजा पोइंट कटे करेनि चइजो त पोइ बिल मां तव्हांखे भरे छॾींदमि तंहिं में बिल